और मैंने काफ़ी समय तक दौड़ की है जिसमें मुझे ये पता चला कि मैं उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर और स्वस्थ बना सकती हूँ और स्वस्थ रह सकती हूँ दौड़ हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है जिसे करने से हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं औ साथ ही अपने शरीर में स्फूर्ती ला सकते हैं दौड़ करने से हमारी कई सारी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं जैसे कि हमारा वजन घट जाता है और हम अपने शरीर को स्वस्थ एवं अच्छे रख सकते हैं दौड़ हमारे दौड़ करने से हमारा शरीर स्वस्थ तो रहता ही है साथ ही हम कई सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं और इससे हमारे शरीर को काफ़ी लाभ होता है जिसके ज़रिए हम अपनी शारीरिक समस्याओं से भी दूर रहते हैं और दौड़ करने से हमारे जीवन में काफ़ी सारी स्फूर्ति और तंदुरुस्ती आ जाती है जिसके ज़रिए हम अपने जीवन की कार्य को पूरे स्फूर्ति के साथ कर सकते हैं जिससे हमारा दैनिक जो कार्य होता है वो समय पर हो जाता है